हा मां पंहिंजी एजुकेशन खे लॻितो हिकु सबकु सिखियो आहे जॾहिं पढ़ण जो टाइम हुओ तॾहिं मम्मी पप्पा सभु चवंदा हुआ दीदी पढ़ो बेटा इहो ई टाइम आहे एजुकेशन जो अॻियां हली करे तव्हांखे ई कमु ईंदो पर उन टाइम ते असांखे मस्ती लॻंदी हुई न भई टाइमपास कयूं साहेड़ियुनि सां घुमूं इंजॉय कयूं रांदो रमूं उन में ॾाढो इंट्रस्ट ॾींदा हुआसीं जीअं कि उन टाइम ते अॼु पढ़िया पढ़िया हुजूं आ त थोरो अॻियां लॻंदो हुजे हा जीअं मां इंग्लिश न पढ़ी सघी आहियां त उन जी मूंखे ॾाढी ॾाढी तकलीफ़ लॻंदी आहे मां सूरत में किथे बि वेंदी आहियां मुंहिंजे बबूअ जो पैरेंट्स मीटिंग्स हूंदी आ छा त मूंखे हीअं लॻंदो आहे की काश उन टाइम ते मां ध्यानु ॾिनो हुजे आ त हींअर मां मुंहिंजे बबूअ खे इंग्लिश में कुझु क्वैश्चन आंसर लेसन कराए सघां हा हींअर मूंखे उन लाइ टूशनूं रखिणी पवंदियूं आहिनि जीअं की मां हुन खे एॾो जीअं ध्यान न ॾई सघंदी आहियां छो त मूंखे न ईंदो आहे काश जॾहिं मुंहिंजा पैरेंट्स चवनि पिया त मां हुन में थोरो ध्यानु ॾिनो हुजे हां त हींअर मूंखे तकलीफ़ न अचे हां पर बैटर आहे हींअर बि मां थोरो हुन खे सिखण जी कवर करण जी कोशिशि कंदी आहियां पर उहो टाइम मुंहिंजो जेको हुओ उहो त हलियो वियो न त पैरेंट्स चवंदा आहिनि उहो पंहिंजे सुठे लाइ ई चवंदा आहिनि